ہندوستان میں بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جو اپنے اپنی مذہبی مقامات کا دورہ کرتے ہیں اس میں سے تین اہم مذہب کے لوگ ہندوستان میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں جس میں ہندو مسلمان سکھ ہیں ہندو کے بہت سارے مندر ہندوستان میں ہیں جہاں وہ جاتے ہیں اور اپنا پوجا پاٹھ کرتے ہیں سب سے بڑا مندر جو مانا جاتا ہے ہندوؤں کا وہ اترا کھنڈ میں ہے جس کا نام بابا کیدار ناتھ ہے جہاں جا کر لوگ پوجا پاٹھ اپنی شردھا پیش کرتے ہیں بھگوان کے لیے اور وہاں پر آرتی استھاناک وغیرہ کرتے ہیں اسی طرح مسلمان کے لیے سب سے بڑا ایک جو مذہبی مقامات جہاں وہ دورہ کرنے جاتے ہیں وہ خواجہ اجمیر شریف درگاہ ہے جو راجستھان میں ہے جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کی قبر ہے وہاں پر لوگ جاتے چادر چڑھاتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں اور ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں کی آب و ہوا میں جس طرح کی تازگی ایک سکون پن ہے وہ حاصل کرتے ہیں اسی طرح سکھ لوگ کے لیے بھی سب سے بڑا مندر جو ایک ہے وہ وہاں جاتے ہیں اور اپنے آستھا اور اپنی پرتی جتنا ہوتا ہے وہ لوگ بھی کرتے ہیں ہندوستان میں لوگ بہت سارے تہوار بھی مناتے ہیں وہاں جا کے بہت سارے چیز کرتے ہیں جو ان کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اسی لیے مسلمان جو ہے اسی طرح مسلمان بھی جو ہے اپنا دیوبند جاتے ہیں اور وہاں جا کے بہت سارا چیز حاصل کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں جو اپنے روایات کے حساب سے اپنے تہواروں کو مناتے ہیں جو اچھے سے منایا جاتا ہے اور وہ خوش فہم اور خوش دلی کے ساتھ اس کو مناتے ہیں